ہیلو جی وعلیکم سلام کیف گارمنٹ سے بول رہے ہو کیا جی ہمیں شرٹ لینی تھی ایک مل جائے گی آپ کے پاس چلو تو میں آتا ہوں میں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی